हॅलो तुमी फ्लावर डॅको न्हय तुमचें नांव कितें शॉपाचें कितें म्हाका तुमचें आयकुपाकूच येवंक ना मात्शें मोट्यान म्हण बरें म्हाका न्हय एकोणीस डिसेंबर दोन हजार तेवीस तुमी फ्री आसात म्हाका मात्शा म्हज्या चल्याचे लग्नाची ऑडर दिवपाची आशिल्ली तुमकां हय तालीगांव कम्युनिटीन फ्लावर डॅको जाय आशिल्लो म्हाका आनी हय आनी तुमच्या कडेन कसलीं कसलीं आसतात फुलां तुमचो आल्बम बी आसा म्हाका कितें तुमी दाखोवंक शकतात आं हय तुमचो एड्रॅस कितें हां ओके आनी तुमचो बजट खंयच्यान चालू जाता आं ओके म्हाका न्हय अशीं अशीं वायट अशीं हाजीं क थिम्स कसलो आसा तुमचे कडेन आं ओके ऑर्चीज ऑर्चीज मेळूंक शकता मोगरी जासवंतीचे फ्लावर डॅको जा जातात तर म्हाका ऑर्चिड्स जाय मात्शें मात्शें बरें जावपाक जाय लग्न आं ब बरें एडवान्स तुमकां कितलो जाय पडटलो हय कमिन्युटी हॉल तुमी स सकाळीं सक पयल्या दिसा रातचें करतात काय सकाळीं येवन करतले डॅकोरेशन आं जातसें मुगो बेगीन आमचें धांग तेल म्हुणून मागीर आयस क्रिम दितले बेगीन गेले जाल्यार आं तुका काडान हें करप काय कॅश कॅश दिल्यार जाता आं बरें बरें बरें ओके हांव तुमच्या एड्रॅस येता तर फाल्यां मेळपाक येता बरें थँक्यू बरें धन्यवाद